हेलो आओर सर होटल से बाजै छी हमरा एक टा रूम चाही केहन केहन रूम अहाँके भेटत अच्छा आओर बेडके केहन छै मतलब डबल बेड सिंगल बेड किछु फैसलिटी की की छै आ पार्किंग छै वहाँ ओतऽ हम तऽ एक वीक वहाँ रुकबै आ खाना केहेन छै वहाँके की की भेटत खानामे अहाँके होटलके नीमन नीमन फेमस खाना कोइ होतै ने जेकर सब बड़ाइ करै छै ओसब खानाके अहाँ हमरा नाम बाजु मैथिलीमे बाजु

नॉनवेजमे की की छै नहि नहि छोड़ू मूँहमे पानि आबि जाइत अभी तऽ सावन चलै छै ने तऽ हमसब नहि खाइ छी आओर वहाँ पर कार पार्किंगके किछु छै फैसलिटी हमरा ने अहाँके नहि देखल छै कहाँ होटल छै हम स्टेशन पे आ जेबै मुम्बइ आ ओतऽ से अहाँ हमरा लऽ लेब की कलीग सबके भिजबा दियो हँ तऽ ओतऽ से मतलब गाड़ीके की फैसलिटी छै गाड़ीके भी चार्ज लगतै हमरा की आ गाड़ी भी चूज करैके मतलब किछु छै हमरा हम घुमै लै आबै छी हम हम घुमै लै आबै छियै अच्छा अहाँके होटलमे किछु फैसीलिटी मतलब किछु अच्छा घुमैबला जगह किछु छै छै कि वहाँ जइसे वाटर फाउन्टेन सब छै नहि नहि तऽ अहाँ नीमन नीमन बाजु ने की की छै तब न हम बुक करबै हमरा पते नहि चलतै की की छै तऽ हम केना बुक करबै जब हम होटल आबि जाएब हम जब होटल आबि जाएब तब हम बुक नहि कर लियऽ जे अहाँ से फोन पर बुझै छियै अहाँ हमरा बताबु ठीक से हम मुम्बइमे अब अखन नै छी